बागवानी में पेड़ फूलों से अच्छी मालाएँ बनती हैं और भगवान को अणपर कर किया जाता है मालाएँ अच्छी लगती हैं फूल पौधे घर के आस पास घरों की शोभा बढ़ाते हैं और अच्छे भी लगते हैं दुर्गंध को हटा कर सुगंध लाते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं बागवानी अच्छी लगती है घर के आस पास बागवानी होने से वहाँ का वातावरण अच्छा होता है और घर सुंदर लगता है बाग से हमें कुछ औषधियाँ भी मिलती हैं जैसे तुलसी गेंद गुलाब कनेर ये सब दवा के रूप में भी काम आते हैं गुड़हल के फूल से भी दवाइयाँ बनती है जैसे मदार उसकी भी दवा के रूप में फूल पत्ती जड़ उपयोग में लाया जाता है हमारे साथ साथ हमारे परिवार के लोगों को भी बागवानी से अच्छा प्रेम हो गया है हमारे साथ साथ सब परिवार के सभी लोग बागवानी को अच्छी तरह देखभाल करते हैं बागवानी में अच्छी सेवा समय दोनों लगाते हैं बागवानी को अच्छी देखभाल की जरूरत पड़ती है जैसे समय समय पर पानी खाद उसकी देखभाल करना अति आवश्यक होता है उसमें समय से खाद डालना पानी देना फिर सूखी पत्तियों को काटना मिट्टी डालना ये सब बहुत जरूरी होता है कीटनाशक दवाइयाँ भी छिड़कना पड़ता है ताकि हमारी बागवानी सूखे नहीं और अच्छे अच्छे नए पत्तियाँ फूल उसमें से आएँ फूल में कीटनाशक न नहीं लगेंगे कीड़े नहीं लगेंगे तो हमारे फूल अच्छे रहेंगे और सुगंधित रहेंगे ताकि उनको देखने में अच्छा रहे और सुंदर भी रहें और भगवान की पूजा में अर्पण करने के योग रहें फूल सुगंधित रहेंगे तभी भगवान को अर्पण किया जाएगा फूलों में सबसे प्रिय पीला फूल लाल फूल तुलसी पत्ता ये सब बहुत अनिवार्य होता है इसलिए हम लोग गेंद गुलाब कनेर गुड़हल तुलसी ये सब पौधा लगाते हैं और इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं क्योंकि ये पौधा हमारे दवाई और फूल माला पूजा के उपयोग में काम आते हैं कुछ दवाइयाँ हमको घर पर ही इन पौधों से उपलब्ध हो जाती हैं ताकि हम अपना उपचार घर के पौधों से कुछ देर के लिए कर लेते हैं दवा लेने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है हल्का फुल्का जो भी कोई बिमारी हो कोई दर्द हो तो हम इनसे अपना उपचार कर लेते हैं जैसे दर्द है गेंद का फूल पत्ती का उपयोग करते हैं तुलसी पत्ता हम लोग गैस बनने पर उपयोग करते हैं चाय में सर्दी जुकाम जो होता है उसमें तुलसी पत्ता हम लोग डाल कर काढ़ा बना कर पीते हैं और उससे तुलसी की समय समय पर पूजा भी होती है तुलसी पत्ता भोग में भी अनिवार्य होता है भगवान को भोग अर्पण करने में तुलसी पत्ता भी सहायक होता है लोगों का मानना है कि अगर भोग में या भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद में अगर तुलसी पत्ता नहीं होता है तो वो भोग अधूरा माना जाता है इसलिए तुलसी का पौधा हम लोगों के घरों में अनिवार्य रूप से लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है तुलसी हमें रोगों से दुर्गंध से और बीमारियों से भी बचाता है क्योंकि तुलसी सबसे अच्छा पौधा है तुलसी के साथ साथ गेंद है कनेर है गुड़हल है ये सारे पौधे मनार हैं ये सब हम लोगों को दवाई के रूप में काम आते हैं तो इसलिए बागवानी घर कि अतः चारों तरफ लगा कर अच्छी देख भाल किया जाता है और हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ाता है दवा भी देता है और फूल पत्तियाँ सब कुछ हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है इसलिए तुलसी पौधे को या कोई भी बाग को हम लोग अच्छी देख रेख और देखभाल करते हो कि समय समय पर उनका देख भाल करना खाद पानी दवा सब कुछ अनिवार्य रूप से दिया जाता है